हेल' औ नों गारि सालायो दा ए मानि ओरै खैला मैला थांनाय लामाया माबायदि ए ओमफाय दा जेन'बा अबेथिं थांबा मोजां जागोन बोरैथिं बबेथिं देगलजों ने औ औ औ औ औ माने औ औ दे दे औ माने रिजार्भ लाला बेसे लायो रिजार्भ लांब्ला औ औ औ औ लामा लानानै ने अ दे औ सोरनो औ बेखौनो माने लामाखौ माबायदि माने सिन्था खालायनानै ओंखायनो सोंहरनाय जादों आरो माने नों गारि सालायो होनना खोनादों औ माने गारि सालायो होनना खोनदों नालाय ओंखायनो सोंहरनाय जादों आरो आठस' ने जेठ सातस' अ अ दे दे माने थांफेराखै नालाय ओंखायनो आरो सों सिनायलायनाय नंले ना औ सिनायलायनाय नंले ना औ औ औ जाखागोन औ ओरैमानि गामिफ्राखौ मिन्थिजोबमा आरो आं हरैहाय बे खैला मैला गारि ड्राइभारफ्रा सिनाय मिन्थिखानांगौ ना दे औ औ औ दे दे